ओइ आब' आं माबा मिथिनो लुबैदोंहाय माबा एम्फौ लाफेरैखाय मिथिया बै एम्फौखौ मा बोरै बोरै लायो बिनि सोमोन्दै खिन्थानो खोनायाखै ए' बै एम्फौखौ बोरै बोरै लायो एम्फौनि सोमोन्दोखौ मिथिनो लुगैदोंमोन आङो मा बोरै बोरैहाय लायो लायाखैमोन लानायलाय दा लानाय नायनो लुगैदां खिन्था हरलाय बिलाइखौ मानि बिलाइखौ मानि बे गोरलै गोरलैखो होनांगौ नामा आमफ्राय मानि बे बिलाइखौ जाबा खिफ'ब्बा माने बासिनांगौ ना मानांगोन आमफ्राय मानि एम्फौआ गोमोन ओंखारबा मानि अबाव दोन्नांगोन आमफ्राय बे सिङावथ' एम्फौआ थाखागोन नालाय आमफ्राय जिरनायाव सिखाजों हासिनांगोन ना आखाइजों खेबसिनानै बहन नांगोन नङा बै थोबनायनि गेजेराव एम्फौखौ बहनबा मानि जोङो आखाइजोंबो जिरो नालाय आरो आखाइजों जिरनो हायाबा सिखाजों हासियोना मा बोरै बोरै हासियो अह दे होनबालाय उनाव सोलोंबाय थासिगोन ने माबाखांबा फिसा ओंखारबा औ औ बै इन्दिखौ मा बायदि लुयो बेखौ सोलोंसिगोन ने अह दे दोन